पहले लोग थे जो पन बड़ी बनाते थे और वे पहले उसके बाद फिर मम्मी बनाई उसके बाद फिर दादी पहले दादी बनाई उसके बाद मम्मी बनाई व उसके बाद फिर हम बनाने के सीख गए अब बनाते हैं बड़ी भी बनाती हूँ